हेल' हेल' बुंनायसाय औ मबाइल दखान दा बे रौथायावनो ना नुखाबाय नामा दखानखौलाय औ औ बुंलाय मा मबाइलमोनबा औ औ अ अ माने रियेलमिया आठहाजारनि दोंमोन आमफ्राय ओरैजाय दस हाजारनि गैद्राया आरो बार' हाजारनि दोङो बार' हाजारनिखो लानो हागोन बार' हाजारनिया मोजांसो फायनेन्सा डाउन फेमेन्ट होग्रो नांगौ आरो फार्स्टआव सारि हाजारसो होग्रोब्लानो जागोन बिनि उनाव मासाव एगारस' बार'स बिदिया होनो हागौ आरो आधार कार्ड लाबोफाब्लानो जाबाय आरोना सामसुंफोराबो जादलाना जादों आरोना बिदिनो मोजां मोजां दोङो नायफैनो हागोनदा सम दोंब्ला सम ना गैया

औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ

औ औ औ औ ओमफ्राय माबा बेलेख बेलेखबो कम्पानिफोर दानि गोदान अंखारबोनायालाय मोजां मोजां मबाइल प्राइससोदों बिफोरखौबो नायनानै आराम लानो हागोन आरो बेफोरबायदि ओमफाय माबा दानियाथ' आंनि चार्जार मोनफायो इयारफन मोनफाया आमफ्राय

जिखुनु जाया मोजां मोजां दोङो आरोना ओं

टेमपार्ड ग्लाससो होखागोन ओमफ्रेन कभार सुबार होजोबगोन आरोना औ औ औ औ औ औ औ जागोन दे दे फै